आं जी शाह् जी केह् हाल ऐ अंजी यरो साढ़े घर हा ब्याह् मुड़े दा ओह् असेंगी ओह् डिस्पोजेएबल गलास प्लेटां बगैरा ओह् सारा किश चाहिदा समान आं जी ओह् भी स्हाब कताब भी ओह् कियां करना ते ओह् में औना थुआढ़े कोल जां तुस आह्गेओ घर अंजी अंजी अच्छा ते हट्टिया आई ऐ ते भी ओह् आं जी ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ते भी ओह् में हट्टिया आमां भी ठीक ऐ खरी ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ भी ते अंऊ कोई कल्ल लाह्ङ चक्कर भी आं ठीक ऐ भी कल्ल औगा अंऊ ओह् भी तुसें करना ई अज्ज सारा किश